ہمارے مذاہب مذہب میں بہت سارے کھانے کو پسند کرتے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے ہے جیسے عید میں ہوئے عید میں ہم لوگ سیوئیاں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اور بقرعید کے موقع پہ آتا ہے تو بقرعید میں گوشت کا چلتا ہے قربانی کا گوشت کو ہم لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور غریبوں یتییموں میں بھی اس کو بٹواتے ہیں تاکہ وہ بھی کھائیں وہ بھی خوشی منائیں اور بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو بعض چیزوں میں کھچڑا ملیدہ بہت ساری چیزوں کو اپنا پسند کرتے ہیں تو اس سے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پسند کرتے ہیں اور کھانا کھانے کا ہر ایک کو اپنا اپنا پسند ہوتا ہے ہر اپنی اپنی کھانے کے پسند کے اعتبار سے کھانا کھاتے ہیں جو کھانے میں بہت سارے آدمی ہیں مالی اعتبار جو مضبوط ہے وہ عید الفطر میں عید کے دن بکرا کا گوشت کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں جس کو اللہ وسعت دیا ہے تو وہ برے لوگ ہیں تو بکڑا گوشت کھاتے ہیں بہت سارے آدمی ہیں جو غریب طبقے ہیں بےچارہ مرغا لے آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کھانا اپنا اپنا پسند کے اعتبار سے کھاتے ہیں جس کو جو اللہ وسعت دیا ہے اس حساب سے کھاتے ہیں